जयपुर ज़िले के अंदर मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहार जैसे कि मैं बात करूँ दीपावली को दीपावली के अंदर हमारे घर में और हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर इसको सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली के अंदर एक ऐसा त्यौहार आता है जिसके अंदर सब लोग सजे धजे रहते हैं और हर घर में दीपक जलता रहता है और दिप आराम से हमारे जो परंपराएँ चलती आ रही हैं पहले से जो हमारे पूर्वजों से जो चलती आ रही हैं जिसके अंदर हम पूजा करते दीपावली के दिन शाम को और पूजा करने के बाद में उसके दूसरे दिन फ़िर गोवर्धन आता है गोवर्धन पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा करने के बाद तीसरे दिन भाई दूज आता है उसके अंदर भाई बहन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और इसके बाद में जैसे मैं बात करूँ तो फिर दीपावली के बाद में हमारे आती है सक्रांत संक्रांत भी एक बहुत ही अच्छा त्योहार है इसके अंदर हमारे नए नए यहाँ पर चूरमा बाटी बनता है चूरमा बाटी बनने के बाद में पतंग बाज़ी भी होती है और यह भी एक मिठाइयों का त्योहार होता है और मैं बात करूँ होली का होली का त्योहार भी सबसे बड़ा माना जाता है इसके अंदर एक रंगों का त्योहार होता है एक दूसरे के रंग लगाया जाता है कलर लगाया जाता है और इस त्योहार को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है